ہیلو جی سر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اسٹاف بول رہے ہیں جی میں کسٹمر ہوں آپ کے یہاں سے کچھ چیزیں خریدنی ہے جیسے کہ ڈارگن فروٹ ریڈ گراپ بلو بیری یہ چیزیں ہمیں خریدنی ہے تو آپ مجھے اس کا جو ہے آج کا ریٹ بتائیں آج کیا ریٹ ہے ان چیزوں کا ہوں

جی تو اس میں جو آسام سے جو آیا ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے اچھا

چلیئے زیادہ مہنگا نہیں ہے

جی یہ آج کا ریٹ ہے اچھا اور ممبئی سے جو آیا ہے اس کی کیا قیمت ہے

ہوں یہ آج کے تاریخ کی ریٹ ہے یہ یہ ممبئی والے کچھ زیادہ مہنگا نہیں لگ رہا ہے اچھا چلیئے اور مہاراشٹرا والا جیسے کیا کیا قیمت ہے وہاں سے جو آئی ہے چیزیں جیسے کہ

جی اچھا چلیئے تو یہ آج کی قیمت ہے بہت شکریہ سر آپ کا یہ قیمت بتانے کے لیے وہ بھی آج کی قیمت بتانے کے لیے بہت شکریہ